हॅलो अमृत्या हांव मडगांव रावत मगो आदार कार्ड मुगो अपडेट करपा दिल्ली गो तें जावंक ना तें केन्ना करप केन्ना जातलें हय आं ऑनलायन ऑनलायन करपा आं बरें आं तशें जाल्यार हांव भुरग्यां कडल्यान करून घेता आं आनी मागीर सांगता तुका देव बरो करूं